भैया मैंने यह आर्डर है जो पिछला वह कैंसिल करवाया था तो उसके मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो वह मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं इसका मैं कारण जान सकता हूँ इसके लिए मैंने आपसे पहले भी बोला था इसके लिए मैंने पहले पहले भी आपसे अनुरोध किया था लेकिन फिर भी जो है मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं ये क्यों नहीं आ रहे हैं किस कारण से नहीं आ रहे हैं ये मै जान सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे यह पैसे वापस चाहिए इसलिए आप इनको जल्दी से वापस कीजिए मेरे पैसे को मैंने इन मैंने आपको पहले भी इसके लिए सूचित किया था फिर भी वहाँ से मेरे को कोई जवाब नहीं मिला तो वहाँ मुझे बताइए कि मेरे पैसे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं और मुझे कब तक मिल जाएंगे